मूंखे जेको बि हिन टाइम ते खाली वक़्तु मिले थो मां उहो पंहिंजे पाण खे अपग्रेट करण में लगाईंदो आहियां मां न्यूज़पेपर पढ़ंदुमि या वरी मां ॾिसंदो आहियां जेको बि टाइम मिले थो पंहिंजी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड जे फील्ड में आहियां त हुन बारे में नवां नवां प्रॉडक्ट्स जेके आहिनि उहे थिया ऐं जेके नयूं शयूं ईंदियूं आहिनि मार्किट में हुनजे लाइ जेके पंहिंजा नेट ते जेके आहिनि उहे सर्च कंदो रहंदो आहियां या वरी ॾिसन्दो आहियां कि छा छा हुननि पंहिंजे पाण खे अपग्रेड कीअं कीअं कयो आहे जेके असां आहियूं मेन त जापान यू एस रशिया हुननि जे मथां डिपेंड आहियूं हुते न्यू नयूं नयूं जेके बि टेक्नोलॉजी अचनि थियूं असांखे पंहिंजे पाण खे हुन हिसाब सां अपग्रेड करणो ई आहे त इन करे असां जेसिताईं पंहिंजे पाण खे अपग्रेड न कंदासीं त असां अञा पुठिते थींदा वेंदासीं पहिरियों ई असां ॾिठो वञे उनजे हिसाब सां त घटि में घटि ॾह साल असां पुठियां हलिया हली रहिया आहियूं त असांखे पंहिंजे पाण खे अपग्रेड करण लाइ ॾींहं पोइ असांखे नई नई टेक्नोलॉजी जेकी आहे पाण खें डेवलप करणी पवंदी जीअं हिन्दुस्तान अॻियां अचे ऐं असां सभिनि खे अॻियां वधण जो चांस मिले